असांजे भारत में चांहि ॾाढी हलंदी आहे असांखे बि ॾाढी वणंदी आहे असां सुबुह जो उथण सां ई सुबुह असां त पहिरियों चांहि जो कोपु खपे तंहिंखां पोइ कम शुरू कंदा आहियूं ऐं वरी नाश्तो खाई करे वरी चांहि पीअंदा आहियूं वरी मंझदि जो ॿारहे वजे वरी चांहि पीअंदा आहियूं वरी शाम जो चई वजे बि पीअंदा आहियूं राति जो रोटी खाई करे बि चांहि ज़रूरु खपे चांहि बि सुठे सां काढ़िंदा आहियूं घाटी करे वणंदी आहे छिटरी न वणंदी आहे पाणी विझूं थोरो सो ऐं अदरक ज़रूरु खपे ऐं फ़ोटो नंढो बि ज़रूरु खपे ऐं ॾाढी देरि कढ़ंदी रहे सिम ते बि काढ़िंदा आहियूं थोरो तेज ते बि काढ़िंदा आहियूं तॾहिं वञी चांहि असांखे वणंदी आहे न त असांखे ईअं चांहि वणंदी ई कोन्हे का असांजे चांहि सां ॾाढो हो आहे ॾाढो ॾुखी वणंदी आहे ॿिए कंहिंजी चांहि पंहिंजे हथ खां सवाइ ॿिए कंहिंजी चांहि ई न वणंदी आहे किथे वेंदा आहियूं त असांखे चांहि त लॻंदो आहे भाई पहिरियों खपे ऐं सुठी पंहिंजे पसंदि जी खपे लॻंदो आहे जे कर पाण ई काढ़ियूं ऐं पाण ई पीअऊं ॿिए जे हथ जी त असांखे वणंदी ई न आहे अलाइ छो चांहि खां ॾाढी प्रॉब्लम अची वेंदी आहे मूंखे त मूंखे त वणंदो आहे कुझु चांहि ऐं ॿियो पाणी चवंदी आहियां इनजे अलावा त मूंखे ॿाहिरि में ॿियो कुझु सुठो खपे ई कोन्ह चांहि त किथे शादियुनि में बि वञ त लॻंदो आहे जेकरि पाण काढ़िया चांहि ऐं पाण पिया ॿिए जे हथ जी त बिल्कुलु न वणंदी आहे ऐं चांहि में ॾाढी सुठी खपे ऐं घाटे खीर जी खपे पहिरीं पाणी विझंदा आहियूं पोइ वरी चांहि पत्ती विझंदा आहियूं पोइ वरी खंड विझंदा आहियूं ऐं पोइ अदरक विझी करे पोइ आखिरीअ में खीर विझी करे चङी देरि काढ़े काढ़े करे वरी सिम ते रखंदा आहियूं पोइ कढ़ी वञे तंहिंखां पोइ काढ़े करे पूरो भरियल हुजे ऐं तोश खाऊं उनसां ब्रैड खाऊं तडहिं वञी चाय सम्झि में ईंदी आहे न त ईंदी ई कोन्हे का पोइ बसि हाणे ठीकु आहे